जी नमस्ते बोलिए अच्छा हाँ ठीक है आइए हाँ उसको मेरे यहाँ खाना खाना में आप क्या सीखना चाहते हैं इंडियन खाना सीखना चाहते हैं या चाइनीज मेरे यहाँ दोनों तरह का सिखाया जाता है हाँ तो आप इंडियन हैं तो इंडियन वाला खाना सीखेंगे हाँ तो दोनों सीख दोनों मेरे यहाँ चलता है सेम ही इसकी फीस एक हज़ार रुपये है हाँ हाँ अगर दोनों सीखेंगे चाइनीज और इंडियन तो दोनों का अलग अलग फिर एक एक हज़ार फिर दोनों का मिला के दो हज़ार हो गया हाँ और सिफ्ट में सुबह सुबह से आठ बजे से लेकर और दस बजे तक ग्यारह बजे तक चलेगा आपका और शाम में आपका चार बजे से लेकर सात बजे तक चलेगी ट्रेनिंग अच्छा तो शाम में को रहिएगा हाँ हाँ हम सब कुछ सिखा देंगे

हाँ हाँ हाँ हाँ तो तो आपको ट्रेनिंग में सब बता दिया जाएगा आप गाजर का हलवा बनाना चाहेंगे तो गाजर के हलवा की विधि सीख लीजिए

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जी सब कुछ है मेरे यहाँ और आप एडमीसन ले लीजिए और मैं आपको सब सिखा रही हूँ दूँगी

हाँ हाँ मेरे यहाँ सब कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है तब आइए आइए मेरे यहाँ आइए ओ ओके सर थैंक यू